सिरां जिल्लायाव थानाय बारहावाया ओरैबादि रोखोमनि जेराव बाराबो दुङा बाराबो सुवा ओरैबादि जायो जोंनाव बोथोर लानानै बोथोर जायो सिरां सिरां जिल्लानि बार हावाया जेरै जेब्लानोखि गोजां बोथोर बे समाव जोबोर गुसु जागोन आरो जेब्लानोखि गोलोम बोथोर दैज्लां बोथोरनि सम बे समाव बिराद गरम जागोन थिग बेबायदिनो बोथोर लानानै बोथोर आरो सिरां जिल्लानि बारहावाया बे सिरां जिल्लानि बारहावाया सुबुंफोरखौ ओरैबायदि गोहोम खोख्लैयोदि सिरां जिल्लायाव थानाय माखासे सुबुंफोरखौ जेराव गोलोम बोथोराव ओरैबादि ओरैबादि जायो जे जाय दिनाव गरम बे समावहाय माब्लाबानि समावहाय खारेन्ट थाया माया बेफोराव ओरैबायदि असुबिदायाव गोग्लैयो आरो मोजां रोखोमनिबो बार हाबा बार नाङा माया बेफोरबायदि जायो स' गोजां बोथोरावहाय बेबायदिनो गुसु सुग्लाय लायनाय बेफोरबायदि जायो आरो